जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा हा मां आइसक्रीम पार्लर जी मालिक आहियां हा हा मुंहिंजे वटि चोकोबार आहे हे हा मुंहिंजे मुंहिंजे अ ॾह रुपए जी आहे वीह रुपए जी बि आहे हा मुंहिंजे वटि आइस ऑरेंज फ्लेवर वारी आइसक्रीम आहे बटरस्कॉच बि आहे वेनिला बि आहे मुंहिंजे वटि हा हा मुंहिंजे वटि ट्राए कलर आइसक्रीम बि आहे हा मुंहिंजा हा असांजा वटि आहिनि ब्रिक्स आहिनि तव्हांखे कीअं कहिड़ा ब्रिक्स खपनि बटरस्कॉच चॉकलेट वेनिला केसर पिस्ता स्ट्रॉबेरी हा असांजा वटि क्वालिटी वॉल्स वाला बि आहिनि हा असांजे वटि मदर डेरी वारा बि आहिनि तव्हांखे कहिड़ा केतिरा खपनि हुअ हूंदो अ ॿ सौ त ॿ सौ पंजवीह रुपियनि जो हा तव्हांखे तव्हां हिते ईंदा त तवांखे घर में पहुचाइणो आहे हा त तव्हां डिलीवरी चार्जिस बि लॻंदा हुन तां वठी पचा पंजवंजाह पंजाह रुपिया हा उहो बि थी वेंदी य मूंख मुंहिंजा वटि केसर बादाम पिस्ता इनजी कुल्फी आहे ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां मूंखे त तव्हांजो एड्रेस ॿुधाए ॿुधायो ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हांजो नंबर ठीकु आहे ठीकु आहे त तव्हांजे वटि टीह मिंट में असां पहुचाए वेंदा आइसक्रीम ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल